छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंञाह पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली पंदरां सितम्वर दौ ज्हार त्रै नौ अक्तूबर दौ ज्हार दस्स सत्त सितम्बर दो ज्हार इक्क